इउ एफ अ खौथ' आङो नुफेराखै आङो नुफेराखै माब्लाबाबो नाथाय बिदिनो आङो युटुबफ्राव नुयो आरो निउजफ्राव एखनबा खि नंमारगौखि अबेहायबा मोनसे माने गबुन ग्रह' दं आरो बेवहाय एलियेनफोर थायो होननानै ओमफ्राय बे एलियेन माने बेखौथ' साइन्टिस्टफोरसो डिसक'भार खालामदों ओमफ्राय जोंथ' जोङो माने निउजखौसो खोनायो ओमफ्राय जोङो माने बाद दे होननानै थायो आरो ओमफ्राय नाथाय साननो गोनां खोथा आरोखि माने बेसोरो मोनमारदोंबा दंमारोबा मा जागोन बिदि साननाय फैयो आरो ओमफ्राय थेउबाबो जोङो ओइ नङानोदां बिदि साइन्टिस्टफोर डिसक'भार खालामनाय थाबाबो जोङो बिदि सानो ओइ नङा दां बिदि सानफ्लाङो आरो नाथाय बेनोसै सोंनाया खि दंमारोबा गुबुन ग्रह' बेवहाय जुदि एलियेनफोर थामारोबा मा जागोन होननानै ओमफ्राय बिदिनो जोंथ' मिनथिला बिसोरो गाज्रि ना मोजां एलियेनफ्रा आरो खनसेथ' ओरैबायदि युटुबाव आरो मोनसे भिडिय' माने निउजआव ओरैबायदि फैदोंमोनखि जेरै बोसोर बारलांबाय थागोन जेरै इयार्स बारलांबाय थागोन होनब्ला माने सानसेखालि ओरैबायदि जागोनखि बिसोर एलियेनफ्रा माने जोंनि बे बुहुमखौ आर्थखौ गाग्लोबफैगोन बिदि होननायबो निउजबो मेरला फैखांबाय आरो गोदोबो फैखांबाय ओमफ्राय बे आं खोनानाया आं दा होननाया बेबो बावाखै टु थावजेन टुवेनटिटुआव बिदि मोनसे निउज फैदोंमोन आरो ओमफ्राय आरो बिदिनो साइन्टिस्टफोर डिसक'भार खालामबाय थाबाय गुबुन ग्रह'थ' दङ माने गुबुन गुबन नाथाय एलियेनासो नंमारगौना नंमारा बिदि आरो कुइसनआ सोंनाया ओमफ्राय आं सानोखि जेरै जोङो बुहुमाव बिदि दङ होनबा थागोनबो जानो हागौ आरो बेसो ओमफ्राय खोथायाथ' माने आं सानोखि जोंबो बेहाय बिसोरनि थाखायथ' जोंबो एलियेनसो खा माने बिसोरथ' जोंखौ मिथिया कि जों हिउमेन जों मानसि होननानै बिसोरबो जोंखौ एलियेनानो सानगोन गावसोरखौ गावसोर मा सानो बेखौ जों मिथिया नाथाय बिसोरबो जोंखौ एलियेनआनो सानगोन ओमफ्राय जोंबो बिसोरखौ जे एलियेन होननानै नाम दोनदों बिदिनो आं सानोखि बिसोरबो जोंखौ एलियेनानो सानगोन दां बिदि होननानै ओमफ्राय बिसोरो माने फैफ्लांनोबो हागौ बुहुमाव ओमफ्राय ना बिसोर जोंखौ मिन्थिखायो ना मायो बेखौथ' जों मिथिला साइन्टिस्टफ्रासो मिथिसिगोन ओमफ्राय ग्रह'आथ' दंखायो ओमफ्राय बेसोर बेनोसै आरो सोंनायाखि एलियेनआ मोजां ना गाज्रि एबा बिसोर बुहुमाव फैबा जोंखौ मानसिफोरखौ मा खालामगोन बिदि आरो कुइसनआ ना बिसोरनाव पावारफोर दं नामा होननायाथ' होनो बिसोरनाव बिदि पावारफोर दङ मायो होननानै इउ एफ अ खौथ' आं नुफेराखै नुनायालाय ओमफ्राय निउजाव देन नुबाय माब्लाबा माब्लाबा इउ एफ अ मोनदों इउ एफ अ माने मोनायाव खारनाय टाइम नुदों माने बेखौ इउ एफ अ होननानै होननाय जोदों आरो निउजआव ओमफ्राय बेखौथ जोंथ' नुफेराखै जों मिथिलाबो ओमफ्राय साइन्टिस्टफ्रा होनदों आरो इउ एउ अ मोनबाय ग्रह' दङ एलियेन दङ होननानै ओमफ्राय दा जोङो बेखौनो आंथ' सानोखि दंमारो दां गुबुन ग्रह'थ' दंखायो ओमफ्राय एलियेनाबो मा थिग थानोबो हागौ मानोना जोंबो बेवहाय ओइजे हिउमेनबाबो बिसोरनि थाखाय जोंबो एलियेनसो जागोन जोंबो गुबुन ग्रह'नि गुबुन एलियेन बिदिसो बिसोरनि थाखाय जोंबो बिदिनो जाखागोन दां ओमफ्राय बिसोरो जोंखौबो एलियेनसो सानो आं बिदि सानो आरो एसेनोसै गोजोनथों